शेताच्या संबदान उलोवपाचे जाल्यार हांव भाटांत काम करता भाटांत फोंड मारतां भायल्यान झाडां हाडटात कवाथें कलमां आंब्यांचीं सुपारेची कलमां काजूचीं कलमां हे सगळें लायता लायिल्लें आसा तातूंत तांकां मागीर उदक घालता शेण खत घालतां आनी पालो पाचाळो घालता सावळ घालता आनी ताचे पासून जे फळ मेळटा तें खूब रुचकर आसता पौश्टीक आसता तर ही झाडां हांवेन लायिल्लीं आयज पस्तीस वर्सां जाली त्या झाडांक आतां फळां येवपाक लागला आता दोन चार वर्सां जाली हांव ताचे फळ काडून खाता ते खूब रुचकर आसता ताचो भायर जर विकपाक व्हेलें फळ जाल्यार ताचो दरय बरो मेळटा आनी लोक आवडीन घेतात गांवठी फळां अशें म्हणून तर त्या झाडां साकून जे पळय फळ खाल्लें नंतर जो पळय आनंद मेळटा आस्वाद घेतले नंतर तो खूब बरो आसता आनी ताचे बरेंय दिसता तशेंच शेत बीन रोय रोवपाचे रोयलां शेत रोयलें नंतर ताचे पासून जे पीक मेळटा भात जाता तेजे पासून तांदूळ करपाचे आनी त्या तांदळांचे शीत करून तें जेवपाचे ताजे खूब गोड लागता तशेंच भा तण जे मेळटा तें तण कापून गोरवांक घालपाचें आनी तें खाल्ल्या नंतर ती खूब पौश्टीक जाता असो ह्या फळांचो शेत शेत भात तणाचो उपयोग जाता आनी तें पळयलें नंतर निसर्ग रम्य अशें वातावरण पळयलें नंतर मनांक खूब समाधान जाता